असां पहिरियों गाम में रहंदा हुआसीं हुते पपा जी ॾाढी सुठी अहिड़ी दुकानु हुई आसे पासे जे गाम जा माण्हू बि हितां अची ख़रीदारी कंदा हुआ ऐं पपा जा हुननि सां गॾु ॾाढा सुठा संबंध हुआ पर असां ॿारनि जी पढ़ाई जे लाइ पपा खे शहर में अचिणो पयो ऐं हिते पपा दुकानु कढईं असांजी पढ़ाई ते ॾाढी सुठी तरह हले पई पर पपा जा जेका झूना गिराक हुआ हुन जी चिंता रहंदी हुई पर हाणे उहे हिते शहर जी दुकान ते अची ख़रीदारी कंदा आहिनि ऐं संबंध हेतिरो त सुठो आहे कंहिं वार त्योहार में हिकु ॿिए वठि वञी असां तहिंवार मल्हाईंदा आहियूं सुखी ग़मीअ जे ॾींहुं हिकु ॿिए वठि वञी करे मौज मचाईंदा आहियूं अहिड़ी रित सां पपा जा भाउर ॿेअनि शहरनि में बि रहंदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं असां हुते बि वेंदा आहियूं मिट माइट हिक ॿिए सां निभाये करे सुठी तरह सुठो जीवन जीअंदा आहियूं अहिड़ी रीति सां कमाई बि सुठी हलंदी आहे असांजी मौज बि थी वेंदी आहे ऐं मिट माइटी में बि रची वेंदी आहे तॾहि गामु ऐं शहरु सभु कुझु त घूमियलु आहियूं सभिनीनि में कीअं व्यवहार कबो आहे कहिड़ी रीति सां रहबो आहे सभु सिखिया आहियूं